जी हाँ मैम बोलो न हाँ हाँ

नाइट की है कि दिन की है मैम

नहीं मेम वो तो मेम हॉल का थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा मैम और घर का थोड़ा कम आएंगा लेकिन फ़ैसिलिटी हॉल में ज़्यादा रहेगी तो मैम आप हॉल में कर लो और भी अच्छा थोड़ा पैसे आए बजट थोड़ा टाइट रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा खुले में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी कुछ चीजों पर इशू नहीं आएगा हाँ मैम वो खाना आप आपकी इच्छा है मैम अगर आप बोल रहे होगे कि खाना हमारे तरफ है तो आप आपके तरफ ले सकते हैं हम टेंट लगा देंगे फिर

ओके मैम तो

हाँ हाँ ठीक है मैम नाइट में नाइट की है ना आपकी शादी

हाँ मेम हाँ तो आपको बजट अभी हाँ हाँ स्वागत वगैरह करते हो

वो सब मिल जाएंगे मैम आपको तो मैं यह बोल रहा था मैम आपको अभी बजट बताना है या बाद में बता दूँ तो मैं इसका वो क्या बोलते तो खाना भी हमारे इधर ही रहेगा और वगैरह टेंट वगैरह डेकोरेशन वगैरह सब हमारा टोटल हमारा है न मैं यह बोल रहा कि खाना और डेकोरेसन वगैरह सब हमारा है ना टोटल और कित किराना हमको लाना है या आपको लाना है मैम ठीक है ठीक है मैम अगर पूरा हमारा रहे रहा है तो डेढ़ से दो लाख का आएगा पूरा खर्च नहीं नहीं पूरा उसमें निपट जाएगा शादी की रात वगैरह जो भी है ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक